हाँ मैं पाँच अंतर्राष्ट्रीय शहरों के नाम बता सकता हूँ पहला नाम पेरिस दूसरा लंडन तीसरा टोक्यो चौथा बीजिंग पाँचवां लाहौर